जी मैंने बचपन में दो सौ मीटर की रेस में भाग लिया था और इसलिए जब इसमें आप भाग लेते हैं तो जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि आपको एक सी रफ़्तार में फिनिश लाइन तक दौड़ना है क्योंकि इसमें दूरी बहुत कम होती है और आपको उसमें सबसे तेज़ दौड़ के अपना स्थान प्राप्त करना होता है कम दूरी की तेज़ गति की रेस में सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी गति आप जितनी तेज़ गति से दौड़ेंगे आपके जीतने के चांसेज़ उतने अधिक होते हैं उसी के साथ साथ आपको अपनी चाल पर और अपने कदमों पर भी ध्यान रखना होता है क्योंकि जब आप तेज़ गति के साथ दौड़ते हैं तो उस समय पैर में पैर फंस के गिरने की आशंका भी बनी होती है जिसके कारण आपको चोट लग सकती है और आपकी रेस बीच में से ही छूट सकती है इसलिए जब भी आप दौड़ें तो ध्यान दें कि आप अन्य प्रतिभागियों से एक निश्चित दूरी बनाए रखें और अपने लेन में जितनी अधिक रफ़्तार में हो सके उतनी अधिक रफ़्तार में दौड़ें अक्सर जब हम तेज़ गति की रेस दौड़ते हैं तो हम अत्यंत तीव्र गति में दौड़ते हैं जिसके कारण हम लेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि साथ वाले व्यक्ति से हमारी टकरा टकराने की संभावना बढ़ जाती है जिससे की आपके रेस में बाधा पहुँचती है आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं और अगर ना चाहते हुए अगर आपकी टक्कर अपने साथ के एथिलिट एथिलिट से हो गई तो आपको चोट भी लग सकती है इसलिए जब भी आप तेज़ गति की रेस दौड़ें तो ध्यान दें कि आप अपने लेन में दौड़ें और एक निश्चित दूरी बना कर फिनिश लाइन तक दौड़ें ताकि आप इस इसको आसानी से कम्प्लीट कर सकें अक्सर प्रतिभागी शुरू में अत्यन्त तीव्र गति में दौड़ते हैं लेकिन आखिरी तक आते आते वह अपनी गति धीमी कर देते हैं जिसके कारण वे हार जाते हैं इसलिए जब भी आप तेज़ गति की दौड़ में भाग लें तो एक समान गति से शुरू से लेकर अंत तक दौड़ें